बोलिए हम किरण कुमारी बोलिए हँ हमरा यहाँ भिंडी है हमरा यहाँ भिंडी है परवल है आओर जिंगा है हँ जिंगा भी मिल जेतै आओर परवल भी मिल जेतै आओर भिंडी भी मिल जेतै भिंडी दश रुपआ बैगन भी मिल रहलै हँ बिक रहलै हँ मार्केट सबमे दश रुपआ किलो टमाटर टमाटर हमरा सबके यहाँ देहातमे अभि बीस रुपआ मिल रहलै हँ है हमरा सबके यहाँ दूसरा टमाटर है लोकल भिंडीमे हँ अगर ले लैल रहै छै ने आदमी जैसे कि जादा लै छै तऽ थोरा कम लगै छै एतऽ मिल जेतै आओरो परवल परवल छै हँ बढिआँ वाला परवल है

मार्केट सँ कममे मिल जेतै यहाँ पर मार्केट से कममे दाममे मार्केट से पाँच दू टका कममे मिल जेतै बोलिए तऽ मार्केट सँ तीन टका कममे मिल जेतै आओर एक टका कम करि देलियै आओरो किछु लेबै नहि प्याज नहि नहि छै हँ मिर्ची भी मिलै छै छै मिर्ची भी जब खेतिये होइ छै खेती सब्जीके तऽ सब्जिए के खेती करै छियै अहाँ सभी आधा के जी

हमरा यहाँ हमरा सबके यहाँ क्विन्टल बिकै छै अच्छा ठीक छै हँ अच्छा जितना लेबै उतना कलहे फोन कऽ दिहे फेर हम एक क्विंटल लेबै कि दू क्विंटल लेबै रोज मतलब कि सुभहमे पाँच बजे से लेके नओ बजे तक टुटै छै ओकरा बाद बिकै छै दश बजे से लेके शाम तक

अच्छा ठीक है ठीक ठीक छै भेजि दियौ अऽ हम बोलि देबै अपना गार्जियन के कि फोन एलौ रहै आ मतलब कि एहि से आब सब्जी बिक जेतै मार्केट नहि लेजैओ ठीक छै